हम कठोर मौसममे एकबार नहि पता चललै कि आइ बाहर नहि जा सकै छियै खाय लअ जेकि हमरा पता चललै कि एतऽ जे छै ऑनलाइन प्रति